मध्य प्रदेश में अगर हम निजी स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे पास कई विकल्प उपलब्ध हैं जैसे कि हमारे पास ऐसे कई अस्पताल हैं जो प्राइवेट हैं जो देखने को हमें जो अच्छी देखभाल देते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे पास में एक अस्पताल है जिसका नाम प्रयाग हॉस्पिटल है जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है हमारी बहुत अच्छे से देखभाल होती है हमें ज़्यादा कागज़ी कारवाई ब्गुब करनी पड़ती है और यहीं थोड़ी सी दूर पर एक मेरेकल अस्पताल है जो बच्चों के स्तर पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा उनकी देखभाल करता है उन्हें कोई दिक्कत है तो उससे भी वो हमें मदद करता है कि एक बच्चे को कैसे ठीक करा जाए और कैसे बहुत सारे ऐसे होमोपेथिक क्लीनिक हैं जो मेरे पहचान में हैं जैसे कि एक पृथ्वी होमोपेथिक क्लीनिक है जहाँ पे एक डॉक्टर है पृथ्वी वो बहुत अच्छा काम करती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे कम भाव में अपना काम अच्छा करके देती हैं जिनकी दवाइयों से मुझे बहुत लाभ मिला है जिनकी दवाइयाँ बहुत अच्छी रही हैं और अगर उसी के बाद अगर हम बात करते हैं वहाँ जाने आने की अगर तो हमें बहुत सारे साधन मिल जाते हैं जैसे कि जो मिरेकल हॉस्पिटल है मिरेकल अस्पताल है वहाँ मैं दस रुपए में आ जा सकती हूँ दस रुपए में एक ऑटो से के माध्यम से मैं जा सकती हूँ और दस रुपए में आ सकती हूँ पर वहाँ की अगर लागत की बात करें तो कम मेरे कम पइसों में अच्छा इलाज मुझे मिल जाता है जैसे मैंने डॉक्टर पृथ्वी के बारे में बताया वो उनकी फीस मात्र सौ रुपए है सौ रुपए में वो बहुत अच्छा इलाज कर कर देती हैं जिनसे कि हमें काफ़ी अच्छा और सस्ता हमको इलाज मिल जाता है मैंने वो चीज अपने कई दोस्तों कई परिवार वाले को बताई है कि आप वहाँ जाकर इलाज करवा सकते हो